हांव फाटल्या दिसांनी तुमचें कडेन ऍडमीट आशिल्लें तुमच्या हॉस्पिटलान आनी आतां म्हाका डिस्चार्ज मेळ्ळा पूण म्हाका येतना कांयच सांगले ना कितें कितें खावप कितें न खावप अशें म्हणून हांवें फोन केल्लो तुमकां विचारपाक म्हजें नांव लक्ष्मी कामत

हय आसा म्हाका डायबेटीज ना सांगूना तांणे डिर्चाज मेळ्ळो तेन्ना सांग सांगता म्हणिल्लें पूण कांय सांगूना म्हणून म्हणलें तुमकां तरी विचारया सिस्टरीक म्हणून फोन केलो ना ना दिवना हय ना साकर हांव खायत ना बरें गोड खांव थोडें

ना ना तें हांव खांयना शुगर फ्री आनी शुगरय खांयना थोडें प्रमाणान गॉड मात खाता आं हां हां आं आं आं आं बरें बरें आं आं आं आनी कितें खाल्ल्यार बरें तळिल्लें न्हय आं बरें बरें हय हय हय हय हय बरें बरें आं बरें बरें बरें आं बरें आं आं बरें बरें थॅक्यू सिस्टर बरें बरें